जोंनि ओनसोलनि माखासे एखुथा आखुथायफोर दङ जेरै ओनसोल बिथिंखौ नायोबा जोंनि बर' गामिनि सावगारि बेयाव गय खान्थाल थाइजौ बारि बागाननि ग्रोम ग्रोम बर'नि मोनसे रायजो जाबोनाय मोनसे सावगारि जेराव मिथिंगाजों बुंफबनाय जेराव दुब्लिबारि जेराव दैमा दैसा बल फोथार जेराव मोसौ फालो जेराव दुब्लिबारि बैफोर माखासे समायना सावगारिया जोंनि ओनसोलाव गोलैयो जोंनि ओनसोलाव दङ जाय सावगारिया गुबुन ओनसोलफोराव गैया जानो हागौ गुबुन बायजो रायजोआव गैया जानो हागौ दा जोंनि ओनसोलाव मिथिंगानि रैसुमै सावगारि बेरखाङो जे बर'नि गामि होननानै बुङोब्ला जों मिथिगौ बेयाव गोबां माखासे मिथिंगाजों बुंफबनाय आरो बर'आ आबादारि हिसाबै जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा आबादारि हिसाबै जों गोबां माखासे आबाद मावो बे आबादनि गेजेरजों जोंनि मिथिंगाखौ समायहोयो गुबुन फारसेथिं जोंनि माखासे समाजनि माखासे सावगारिफोर माखासे समाजनि जोंनि हारिमुफोर काल्चार बे काल्चारफोरखौ नायोब्लाबो गुबुन ओनसोलनिजों गोरोबा जोंनि जि फोरबो मागो दमासि बैसागु बेयाव रंजानाय बाजानाय बै फोरबोफोरखौ नोजोर होयोब्लाबो गुबुन बायजोआरि ओनसोलजों गोरोबा जोंनि जि बर'नि जि समायना रमायना रं बिरंनि जि गाननाय जोमनायजों बैसागु मागो दमासि रंजानाय बेयाव खुब समायसारो खुब माने गुबुननिजों आलादा दा बेखौ बुंनांगोन दा बिदिनो गोबां जोंनि गेजेराव जे आबाद मावनानै थांनानै थानाय हिसाबै जोङो मिथिंगानि सायावनो जोङो सोनारनानै थांनानै थानाय जों नुनो मोनो जे मिथिंगायावनो जोङो गोबां रोखोमनि आबाद मावनानै थांनानै थायो दा बे आबादनि जि फैलाव फोथार बेयो समायसारो दा बेखौ जों नुदों